आङो मोसानायावहाय बिदिनो कम्पिटिसन खालामहोनायाव आङो गामियावनो जा कलेजनि प्रग्रामफोरावनो जा आङो बेयावहाय प्राइजफोर मोननो हादोंमोन कम्पिटिसनफोराव बे कम्पिटिसन खालामनायफोराव बे बादायलायनायाव मोसानाय बादायलायनायाव गोबां जोङो औ बै बेलेग जाय सुबुङा आंजों लोगोसे एक्सट्राहाय जा मोसानाय बादायलायफागोन बेनिफ्राय आं साबसिन खालामनो जोङो आङो जों मोसाग्रा मोसाग्रा बादायलायग्राफ्राहाय जोङो बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो जों नाजायो बिदिनो जों आङोहाय मोसानो बादायनायनि सिगां बिदिनो न'आवहायनो आङो न'आवनो मोसानाय बादाय मोसानाय प्रेकटिस खालामोमोन बे प्रेकटिस खालामनायाव गोबां खस्थ'बो मोननो गोनां जायो मानो होनबा जोङो बिदिनो मेगन सल'नि गेजेरजों जोङो मेगन नायनाय आरिनाय आथिं आखाय थांनाय बेफोरखौबो जोङो मोजां नुनाय बायदि जों खालामनांगौ जायो बेखायनो जोङो मोसानायफोरावबो जोङो गोबां खस्थबो मोनो मोननो हादों आंबो बे मोसानाय बादायलायनायावहाय

मोन्दोंबो आङो प्राइज बादायलायनायाव आङो गामिनि गामिनि फांसनफोरावहाय बादाय मोसानाय बादायलायनायाव आङो हारसिं सिंगेल दान्स खालामनायाव आङो फार्स्ट प्राइज मोननो हादों आं बेखायनो आं जोबोद गोजोननायबो मोनो मोसानो रोंनायनि थाखाय आङो जेबो क्लासिकेलफोरबो लालायनो गोनां जायाखै आं हारसिंनो मोसानो बिदिनो मोसानो रोंगौ रोंदों आं कलेजफोरावहायबो बिदिनो लोगोफोरजों ग्रुप दान्स मोसाबोबाय मोसानायाव बिदिनो गोबां सोलोंनायफोराव जोङो गोबां खस्थ'बो मोनो आरो आथिं आखाय हरनायफोराव जोङो खस्थ' मोनो जों सोलोंजेननायाव जों गोबां हार्द मोनो आरो मोसानो सोलोंनायावहाय ओमफ्राय बे मोसानायखौ जोङो रोंलांबाथाय इजि मोनलाङो आरो बेनो जों मोसानायखौ सल'खौ जोङो गोसोयाव लानांगौ मेइनलि सल'खौ जों गोसोयाव लानानै जोङो मोजाङै मोसालांनो हायो आरो सल'खौ गोसोआव थाबाथाय जोङो स्टेप होनाय स्टेपफोरखौ जोङो गोसोयाव ला स्टेपफोरखौबो जों गोसोयाव लानानै सल'खौबो गोसोआव लानानै जोङो जोबोद मोजाङै मोसालांनो हायो आरो बेनो आं मोसानानै मोजां मोनो आरो मोसानानै आङो प्राइजफोरबो मोननो हादों मोसानाया मोनसे जोबोद मोजां मोजाङानो आङो आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै थेंकिउ गोजोन्थों